जी ज़रूर प्रैशर कूकर और स्लो कूकर जैसे विशिष्ट उपकरणों का उपयोग विभिन्न प्रकार के पकवानों को भोजन को तेज़ी से पकाने के लिए किया जा सकता है जैसे बात की जाए कुछ पकवानों की तो इसमें मैं उदाहरण लेना चाहूँगा दाल का प्रैशर कूकर का उपयोग दाल को तेज़ी से पकाने में किया जा सकता है जिससे बहुत कम समय लगेगा और समय की बचत भी होगी बात की जाए कुछ सब्ज़ियों की भी तो स्लो कूकर या प्रैशर कूकर का उपयोग सब्ज़ियों को पकाने के लिए किया जा सकता है जो उनकी स्वादिष्टता और पोषण संरचना को बनाए रखने में मदद करता है हम प्रैशर कूकर के माध्यम से रोस्टेड मीट को भी तेज़ी से पकाने की प्रक्रिया कर सकते हैं जिससे मांस की स्वादिष्टता बनी रहे और पुलाव और बिरयानी जैसे अन्य व्यंजनों को भी पकाने के लिए हम प्रैशर कूकर या स्लो कूकर जैसे विशिष्ट उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे समय की काफ़ी बचत होती है और समय की बचत होने के साथ साथ भोजन भी बहुत अच्छी तरह से पक जाता है इन उपकरणों के माध्यम से धन्यवाद